हिन में सार्वजनिक ऐं निजी खेत्र जी देखभाल संस्थान ॿई शामिलु आहिनि स्वास्थ्य संवर्धन रोग जी रोकथाम उपचारनि मुक्त पुनर्वास तत्व जे हिकु आदर्श स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में प्रतिनिधित्व ॾिनो आहे वर्ष ॿ हज़ार एकवीह तक भारतीय स्वास्थ्य सेवा खेत्रु भारत जे सभिनी वटि खां वॾे नियोजन नात्मक में हिकु आहे छोकी हिन में कुल चारि पोइंट पंज मिलियन माण्हू कार्यरत आहिनि भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली मुख्यु रूप सां सरकारि द्वारा प्र प्रतित ऐं वित्त घोषित आहे जंहिं ॾे जंहिं जहिड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रधान था जिनि में इस्पतालि तक क्लीनिक ऐं डाइग्नोलॉजिक लैब शामिलु आहिनि ऐं लाभ जे आधार ते कमु कंदा आहिनि